भारत में सभी को चाय बहुत पसंद है और चाय सभी घरो में बनती है चाय के बनाने की रेसिपी सबसे पहले हम थोड़ा सा पानी लेते हैं जैसे हमें एक कप चाय बनानी है तो आधा कप पानी देंगे फिर आधा कप पानी लेने के बाद गैस चालू कर कर पानी पर उसको चढ़ा देंगे गैस पर इसके बाद हम थोड़ा सा चाय पत्ती डालेंगे फिर अपने स्वाद अनुसार कोई फीकी चाय पीता है कोई मीठी पीता है जैसे जिसकी आवश्यकता है उसके अनुसार हम चाय में शक्कर डालते हैं जैसे कोई दो चम्मच शक्कर पीता है कोई एक चम्मच शक्कर पीता है तो जिसको मीठी पीनी है वह दो चम्मच डाल देता है तो हमारे घर में जैसे मीठी चाय पीते हैं तो हम ज़्यादातर मीठी चाय ही बनाते हैं कम से कम दो चम्मच शक्कर यूज़ करते हैं फिर चाय जब अच्छी उबाल आ जाए उसमें थोड़ा सा इलायची डाल दें और स्वाद अनुसार यदि किसी को अदरक वाली चाय पीनी है तो हम उसमें अदरक डाल देते हैं फिर अदरक डालने के बाद अच्छी तरह चाय में उबाल आ जाए उबाल आने के बाद चाय में हम सबसे पहले दूध डालेंगे और दूध डालने के बाद चाय को और थोड़ा सा उबालेंगे कम से कम दस से पंद्रह मिनट तक उबालेंगे चाय को जब चाय अच्छे से उबल जाएगी फिर उसको सर्व कर देंगे